हैलो मयूर होटल हा मूंखे हिकु मुंहिंजे घर में सुभाणे राति जो नंढो हिकु प्रोग्राम आहे जंहिंजे करे असां वीह पंजुवीह माण्हुनि जे लाइ मूंखे टेबल बुक करिणी हुई छा तव्हां वटि हेॾी वॾी अरेंजमेंट टेबलनि जी आहे ऐं तव्हांजे बंदि करण जो टाइम घणे बजे जो आहे छो त असां सभु कार वारा आहियूं तव्हां वटि कार पार्किंग त हूंदी मुंहिंजे ख़्याल सां लेकिन राति जो असांखे देरि थी वञे त तव्हां असांखे कोपरेट कंदो